हैलो हां जी सनाओ सारियां फैस्लिटियां सारी फैस्लिटियां इत्थें ऐ सनाओ तुसेंगी किन्ने कमरे लोड़दे दो ते किन्ने दिन रौह्ना तुसें ठीक ऐ इक कमरे दा रैंट तुसेंगी पेई जाना पंज ज्हार रपेआ ना इत्थें घट्ट निं चलदा ऐ पानी हां ओह् कोई गल्ल निं अगर रातीं किश प्राब्लम होंदी थुआढ़े ए सी नेईं चलदा थुआढ़े गीज़र नेईं चलदा ते बंदे बी इत्थै हैन ते ठीक करी टकांदे ओह् कोई चक्कर निं ऐ खाने पीने दा बी इत्थें तुसें उप्पर रौह्ना ते थल्लै रेस्टोरेंट ऐ ते उप्पर सोना ते फ्ही खल्लै खाना अपना रातीं दा सवेरे दा सारा हां नेईं होर फ्ही सनाओ थुआढ़ा समान कु'त्थें चलो सनाओ सेई इसी लेई जाओ इसी बंदे ई इसी सनाओ एह् समान ऐ ते कमरा नंबर अं'ऊ सनानां फ्ही इसी ते आई जंदा एह् ते समान उप्पर कुतै टकाह्गे हां एह् लिफ्ट उप्पर टकाई पुज्जी जाना समान अच्छा तुसें त्रै चार दिन रौह्ना ठीक ऐ ते कन्नै एह् तौलिये शौलिये बी चाहिदे होने तुसेंगी ते कन्नै ठीक ऐ फ्ही इक कम्म करो सारें दी आई डी प्रूफ सारा किश ज'मा कराई टकाओ ते फ्ही जाओ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं चलो ठीक ऐ